आङो आंनि फंबाइखौ एबा आङो बिदाखौ आङो फरायजानो लुगैयो मानो होनबाला फरायनायानो जोंखौ सिगां खालामो राव फरायनायनि गेजेरजोंसो जोङो रावजोंबो थगायजानो एबा मा थगायजानो एबा बिदिनो मिनिजानो जोङो गोनां जाया मानो होनबाला दानि मुगाया जोंहा बिबायदि फरायनाय गैयाब्ला गोबां गोब्राबथि दङ मानो होनबाला जिथु फरायनायानो जोंखौ जोंनि गियान आरो जोंनो जिबायदि आइदियासफोर जोंनो होयो बिनिखायनो आं आंनि फंबायल' नङा नाथाय आं आंनि समाजनि मानसिफोरखौबो फरायजानो लुगैयो मानो होनबाला सा फरायनायजों साननाय हनायफोराबो बिदिनो मोजां आबहावा लाबोयो बिनिखायनो आङो फरायजानायखौ उम बिदिनो गा बयखौबो आङो लुगैयो मानो होनबाला जेब्ला नोङो सोलोंथाइखौ नों लागोन बिखौ नों खोमाना थां बियो मालाबाबो गोमाना थाङा नोङो जेसेबांनो नोङो फरायगोन बिसांनो नोङो सन्मानबो नोङो आरजिगोन आरो नोङो नोंनि सान्नाय हनायफोराबो नोंहा बै मोनसे खना जिथु जोंनि समाजआ दङोमोन दायो जिबायदि जोंहा सिगाङाव आवगायबोदों बिबायदिनो आरो सिगाङावबो जेन आङो आंनि समाजनि मानसिफोरखौ एबा आंनि फंबाइखौ आङो फरायनायखौ लुगैयो अब्लासो जोंनि समाजनि साननाय हनायफोराबो सोलायगोन आरो नखरनि सान्नाय हनायफोराबो सोलायगोन बिबायदिनो इनखाम हिसाबै नायोब्लाबो इनखामावबो देभ्लप जाबोगोन नखरावबो बिदिनो नखरफोरनि मानसिफोरखौबो जोङो सहाय खालामनो हागोन जोंहा खैफोद आफोद फैयोबोला जेन जोङो रावनिबो आथिं सिङाव जोङो जेन थानायि हेन बिनिखायनो आङो ओह बयखौबो आङो सोलोंथाइखौ लाजानायखौ लुगैयो